हेल्लो जी सर बिल्कुल आप कौन बोल रहें जी बिल्कुल बन सकता है कितने बाय कितने का बनाना है सागवान की लकड़ी थोड़ी सी काॅस्टिंग उसका ज़्यादा रहेगा हँ बाक़ी पर लेकिन मज़बूती आपकी सालो साल चलेगी उसकी गॅरेंटी है बाक़ी बात कल थोड़ा सा कोस्टिंग ज़्यादा पड़ेगा अच्छा दो डबल बेड और अलमारी जी तो उसका मैं आपको रेट बताऊँ या फिर वहीं आ कर बताएँ हाँ वह सही है समथिंग एक कमरे का मान के चलो आप दस ग्यारह हज़ार के समथिंग का आलमारी जी बिल्कुल बता सकते हैं सागवान की लकड़ी का आपको दस ग्यारह हज़ार के समथिंग बैठेगा और यूँ अगर नॉर्मल का देखा जाए तो आठ से नौ हज़ार के समथिंग बैठेगा जी बिल्कुल ओरिजिनल मिल जाएँगी जी बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल आप आ जाइए शॉप पर अपन बैठ कर विस्तृत चर्चा कल लेंगे और आपको जो भी आपको पूछना है आप पूछ सकते हैं और उसके बाद में आप वहाँ पर अपनी आँखो से देख सकते हैं कैसी प्योर सागवान की लकड़ी है कैसे क्या उसके बनेंगे पूरी मेरे पास शीट पर है आप देख लेना पूरी व्यवस्था जी बिल्कुल है उसमें बने हुए फ़र्नीचर भी है डबल बेड भी है

जी बिल्कुल बिल्कुल आप ग्यारह बजे आ जाइए ओके थैंक थैंक थैंक